कम से कम चार सौ नहीं मैडम जी भाड़ा लेकर जाएँगे तो वहाँ पर दिन भर लगेगा ना इसलिए भा और दिन दिनभर का पूरा भाड़ा हम जोड़ कर बता रहे हैं आपको चार सौ तो इससे क्या होगा मैडम जी आप वहाँ जैसे कि हम आपको रिजर्व करके ले जाएँगे पूरा घर से वहाँ ले जाएँगे ना इसलिए अपना पूरा जोड़के बता रहे हैं और आप पसेंजर आएँगे तो हम अपना टाइम पर आपको जाएँगे सवारी के साथ तो आप कितने लोग आए हैं

दो लोग हैं बस भाड़े से जाएँगे आपका तो सिर्फ़ एक तरफ़ का सौ रुपए भाड़ा होगा नहीं मैम आप लोग मिलाकर तीन लोग हो जाएँगी और एक तरफ़ यहाँ से विन्ध्याचल जाने में सौ रुपए भाड़ा पूरा हो जाएगा नहीं तो कौन जा रहा है हमको तो नहीं पता है लेकिन हमको तो आज तक बीस रुपए में भाड़ा मिला ही नहीं दीदी हम भी तो हमेशा चलाते हैं अब दीदी कम से कम अगर चला रहे हैं तो अपनी भी तो कुछ मजबूरी है तो उसीके हिसाब से अपनी भाड़ा लेंगे ना हमको भी किसी को अपना किराया अपना टेम्पो भाड़े पे लिए हैं तो हमको भी तो किराया देना होता है ना तो कुछ मालिक को देंगे तो कुछ हमने भी तो बचना चाहिए नहीं दीदी सत्तर रुपए से नहीं काम चलेगा हाँ दीदी नहीं नहीं नहीं दीदी नहीं कम से कम दो सौ पूरा

नहीं दस पाँच भले कम हो जाएगा और और डेढ़ सौ नहीं चलेगा हाँ